जीअं त तव्हां रिटायर टीचर आहियो उन खां पोइ तव्हां छा करे रहिया आहियो उन जे बारे में विस्तार सां ॿुधायो पहिरियों त मां रिटायरमेंट थियण खां पोइ ॿ साल त मां प्राइवेट में एज़ अ प्रिसिंपल कमु कयो उन खां पोइ उहा नौकरी पूरी थियण खां पोइ मूंखे कृष्ण भक्तीअ जो मौको मिलियो मां कृष्ण जी भक्ती शुरू कई शुरू कई ऐं एतरी त हीअं थी वई जो अॼु कृष्ण सॼे ॾींहुं वेठे हूंदे मूं कृष्ण खां सवाइ कोई ॾिसण ई न ईंदो आहे ऐ इन खे स्प्रिचुएलिटी में वञण सां गॾो गॾु मां बाक़ी जेके आसे पासे में ॿार आहिनि ग़रीब आहिनि या ग़रीब न बि हुजनि जेको बि मूंखां गाईडेंस वठणु ईंदो आहे मार्गदर्शन पुछंदो आहे हुन खे मार्गदर्शन कंदी आहियां कंहिंखे मदद खपंदी आहे त मदद कंदी आहियां किथे हिननि जा प्रोग्राम हूंदा आहिनि असांजे कृष्ण भक्तीअ जा त छपन भोग जा हिननि जा त उहे अटेंड कंदी आहियां गऊ शाला सां मुंहिंजो जाम लॻाउ आहे मां गऊ शाला वेंदी आहियां हर एकादशी रखंदी आहियां मतिलबु मां कृष्ण भक्ती जे घणो करे मां हीअं पाण खे साहराया नथी मां कृष्ण भक्ती में ई घणो वक़्तु गुज़ारींदी आहियां बाक़ी घर में हुननि जी शेवा पाणी घर जे भातियुनि जी शेवा पाणी कंदी आहियां जेका रोटी पाणी आहे भॻिवान जी दया आहे मुंहिंजी सिहत तमामु सुठी आहे कृष्ण जी इहा मुंहिंजे मथां कृपा आहे त मां घरु कृष्ण भक्ती ऐं समाज शेवा जेतिरी मूंखां थी सघंदी आहे मां नथी चवां मां कंहिं वॾे पइमाने ते शेवा कयां थी पर जेको मूं वटि ईंदो मां हुन खे हुन खे वापसि न कंदी आहियां हुन जो उहो कमु ज़रूरु कंदी आहियां पोइ पूरी कोशिशि कंदी आहियां न करे सघियमि त उहा ॿी ॻाल्हि आहे इन खां सवाइ मूंखे स्टिचिंग में ॾाढो शौक़ु आहे अथा शौक़ु आहे जेको टाइम मिले मूंखे कुझ न सम्झ में अचे त घर मा मां कपिड़ा कढंदी आहियां ऐ हुन मां डिज़ाइनर पीस ठाहींदी आहियां ऐं उहे अॼु अथा अहिड़ा कपिड़ा पिया आहिनि जेका मां पाईंदी बि न आहियां पर मां पंहिंजी उहे कुर्तियूं सुभी करे रखियूं आहिनि पाड़े वारे में कोई ईंदो आहे भई सिलाई त हणी ॾिए त मां हुन खे सिलाई बि हणी ॾींदी आहियां माना मूंखे हिन में स्टिचिंग ऐक्चुअली मुंहिंजी हिकु हॉबी आहे ऐ उहा हॉबी मां कीअं पूरी कयां त घर जा जेका बि कपिड़ा लटा हूंदा आहिनि हुन में कंदी आहियां त मा हिक में न आहियां बिज़ी भई खाली मां रोटी थी कयां मां ख़ाली कृष्ण भक्ती थी कयां मां ख़ाली सोशल वर्क थी कयां या मां ख़ाली सोशल गउशाला थी वञां न मां हर में पाण खे सॼो ॾींहुं आनंदित कंदी आहियां उन खा सवाइ सत्संग ॿुधंदी आहियां दामोदर दास जो सत्संग बुधंदी आहियां जेके इहे हरी कृष्णा वारा आहिनि उन्हनि जो सत्संग ॿुधंदी आहियां हुन खां पोइ राज दीदी जेका जंहिंखे भारत रतन जो अवॉड मिलियो आहे उन्हनि जा सत्संग ॿुधंदी आहियां त हिननि वॾनि वॾनि महान हस्तियुनि जो चाहे ओम शांती वारा हुजनि हुन जी जेका इंजीनियर आहे जेके हुन जो नालो मूंखे हाणे यादि नथो अचे उहो उहा हुन जा लैक्चर ॿुधंदी आहियां सूरज भाई उहो लैक्चर ॿुधंदी आहियां इहे लैक्चर ॿुधण खां पोइ लॻंदो आहे भई उहो लाइफ छा हुई इहा लाइफ छा आहे मां त हिन लाइफ खां हेॾी इग्नोर हुअसि मूंखे त ख़ाली कॉलेज जी ख़बर उहो सुबुह जो उथंदमि संभरंदमि कॉलेज हली वेंदसि वरी हितां ईंदमि चईं वजे छो त बीऐड कॉलेज हुओ उहा त देर सां एॾियूं ऐक्टिवीटीस हूंदियूं आहिनि चारि थी वेंदा घर में अची कबो पोइ बसि वरी सुभाणे जी तयारी वरी पणीअ जी तयारी अॼु यूनिवर्सिटी वञिणो आहे अॼु सैमिनार अटेंड करिणो आहे वरी हीअ जेका लाइफ आहे जेका मां मिस कई उहा अॼु मां रिअली इंजॉय थी कयां जेका मूंखे खपंदी हुई जेको स्प्रिचुअल लाइफ मूंखे इहा भक्ती हुई मुंहिंजे अंदर में तॾहिं त डैव्लप थी भक्ती न हुजे आहे त डैव्लप थिए ई न हा पर ओतिरे हिसाब सां न पई करे सघां अॼु मुंहिंजो घणो टाइम जेको बि टाइम बचंदो आहे मां कॾहिं बि फालतू मोबाइल या कंहिं माण्हू खे फोन न कंदी आहियां कीअं आहे छा चाड़ियो अथई उहा मां कॾहिं फोन न कंदी आहियां कम खां सवाइ कंहिं माण्हू खे फोन न कंदी आहियां मुंहिंजो फोन जो इस्तेमाल सिर्फ़ु कृष्ण भक्ती में ई थींदो आहे हरी ओम